پہلے کے زمانے میں مطلب پہلے کے ٹائم میں جو فون کیمرے ہوتے ہیں اس میں ٹائمر نہیں ہوتے تھے اور کوالٹی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور اس ٹائم ڈیجیٹل کیمرا بھی نہیں ہوتا تھا جس سے لوگ الگ سے فون کے علاوہ الگ سے فوٹو شوٹ کراتے ہیں آج کے دور میں تو فوٹوگرافی کے بہت سے نئے نئے جگت آ گئے ہے جس میں سب سب مہنگا مہنگا فون لیتے ہیں جس میں جس کا کیمرا بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس سے الگ الگ اچھے صحیح جگہ لوکیشن ڈھونڈ کے جاتے ہے جہاں اچھا رہتا ہے تو وہاں جا کے فوٹو کلک کراتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں یا فیملی والوں کے ساتھ اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو لوگ کیا کرتے ہے کہ ٹائمر لگا کے بھی اپنا فوٹو کلک کرتے ہے اور اگر فون کے علاوہ اگر فوٹو شوٹ یا ویڈیو شوٹ کرنا ہے تو اس میں لوگ کیمرا اور ویڈیو شوٹ کرنے والے فوٹو شوٹ کرنے والے ایک گروپ ہوتے ہے ان کو پیسے دے کے بلاتے ہے لوگ اچھے اچھے لوکیشن پہ جاتے ہے فوٹو شوٹ کرتے ہے ویڈیو شوٹ کرتے ہے اور اس کو ایڈیٹ کرتے ہے اور اپنے اپنے یادگار کے طور پر سب رکھتے ہے تو آج کے دور میں جو فوٹوگرافی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور یہ سب کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے سب اپنے اپنے فون کے کیمرے سے بھی فوٹوز کلک کر کے ہر جگہ پوسٹ کرتے ہے